मेरी बात क्या चाहिता से हो रही है हाँ चाहिता आपने लाइब्रेरी से कुछ बुक करवाई थी जिसमें साइंस की बुक भी थी आपने आपके वापस करने की डेट कल थी लेकिन आपने ना वापस नहीं करवाई तो मैं जान सकती हूँ कि किस वजह से आपने वापस नहीं करवाई अगर लेकिन आपने ध्यान रखना चाहिए था ना कि आपको डेट पर आप वापस कर पाओ अगर आप वापस नहीं करवा पाए ना तो आपको अब पेनाल्टी लगेगी एक्स्ट्रा नहीं आपने कल की डेट लिखवाई थी लेकिन कल में आप जमा नहीं कर पाए तो आपके एक्स्ट्रा पेनाल्टी तो लगेगी ही वो तो पाँच हजार लगेगा हाँ वैसे ज़्यादा तो है लेकिन ये मतलब हमारे रूल के हिसाब से है ना तो आपको पाँच हजार ही देना पड़ेगा हाँ लेकिन रूल के हिसाब से तो आपको देना ही पड़ेगा नहीं या फिर अगर आपको आप नहीं दे पा रहे हो तो आपने फिर डेट पे जमा करना चाहिए थी नहीं यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा डेट नहीं दी जा सकती है जिस डेट पे आपने बोला था उसी डेट पे आपको वापस भी करना पड़ता है वो तो बात हे रही ना वो बात तो आप करना ही नहीं सकते ना क्योंकि अब आपकी डेट निकल चुकी है आपको पेनाल्टी देना ही पड़ेगा अभी हमें वो बुक अब और भी बच्चों को देना है ना तो आप वैसे भी लेट हो चुके हो तो आपको पेनाल्टी देना ही पड़ेगा और इसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा आप कब वापस करवाओगे या फिर पेनाल्टी देना पड़ेगा आपको हाँ लेकिन आपको पेनाल्टी भी लगेगी याद रखिएगा वो तो कल करोगे आप तो फिर तीन हजार देना पड़ेगा आपको हाँ लेकिन आप टाइम पर आके जमा कर दीजिए क्योंकि आपको दस बजे के पहले वापस करना पड़ेगा ओके